हैलो ठीक ऐ बाऽ कियां बमार होई केह् होआ तुसें ई अच्छा अच्छा ते तुसें किन्ने दिन निं आना कम्में उप्पर कियां चढ़ेआ कदूं चढ़ेआ बुखार कोलै चढ़ेआ आं बुखार कोलै चढ़ेआ तुसें ई ओह् ते भेजी ओड़ेओ बुखार कोलै चढ़ेआ तुसेंगी अच्छा अच्छा दोआई खाद्धी नी डॉक्टर कोल जाना हा इद्धर कोल गै डॉक्टर बैठदा हा दस्सो केह्ड़ी दोआई दित्ती डॉक्टरै नेईं तां ओह्बी खरा ओह् जरूरत ऐही अच्छा डेंगू होइया तुसेंई बक्करियां दुुद्ध पीना ग्रांऽ च इंया बी बथ्हेरा बक्करी दा दुद्ध होंदा आं बक्करियै दे दुद्ध कन्नै डेंगू ठीक होई जंदा आं फ्लेटस सैल्ल होंदे ओह्बी पूरे होई जंदे शैल होंदा इंया ते मैहंगा होंदा ते ग्रांऽ बिच थ्होई जंदा बक्करियें हेठा लैना होंदा ओह् पलोई जंदा पलोई जंदा ओह् डेंगू उप्पर बड़ी स्हेई दोआई ऐ ते डॉक्टरें दी दोआई दी जरूरत निं ऐ तुसेंगी एह्दे उप्पर ओह् पियो ते तुसें गी एह्दे उप्पर मज़ा औना ते तुसें जल्दी गै होई जाना ठीक ऐ डेंगू बड्डी बमारी ऐ ते इंया बमार होई जाह्गे केह् फायदा होर डेंगू कन्नै ठीक होई जाना अच्छा भी ठीक ऐ सर